بچپن سے ہی مجھے تیرنے کا بہت شوق تھا میں نے کئی بار کوشش کی تاکہ میں تیراکی سیکھوں سیکھ لوں میری عمر تقریباً دس سال کی تھی جب میں نے تیراکی کی اور اس وقت مجھے تیرنے کے بارے میں کچھ بہت اچھا پتہ نہیں تھا اس لیے میں نے ایک استاد سے تیراکی سیکھنا سیکھا جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ بھی تھے بہت ساری چیزیں بتائی گئیں جن کو میں نے سیکھنا سیکھنے کی کوشش کی شروعات کے دور دنوں میں تو مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا تھا لیکن دھیرے دھیرے جب میرے استاد نے مجھے اس کو سکھایا سکھانا شروع کیا تو میں تیراکی سیکھنا سروع شروع کی اور مجھے اچھا لگنے لگا کیوں کہ مجھے اس اس شہر کا شوق اس چیز کا شوق تھا بس پانی سے ہی ڈر لگتا تھا اور بہت دھیرے دھیرے میں میں تیراکی کرنے لگی اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگنے لگا تاکہ بہت پھر کچھ دنوں کے بعد تیراکی میں میں نے تیراکی میں نے چھوڑ دی جس کے وجہ سے میں نے ساری چیزوں کو بھولنا بھولنے لگی کیوں کہ میرا دماغ اتنا اچھا نہیں تھا اسی لیے میں نے بہت دھیرے دھیرے میرے مائنڈ سے چیزیں نکلنے لگیں میرے دماغ سے چیزیں نکلنے لگیں وہ چیزوں میں بہو بھولنے لگی یہ میری عادت میں ہے کہ میری چیزوں میں میں بھول چیزیں بھولتی یہ میری عادت سے ہے کہ میں چیزیں بہت جلدی بھول جاتی ہوں اس سے یہ ختم ہو ہوجائیں گیں تو اس کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ تیراکی کو سیکھیں اور اس پر خوب مشق کیا کریں مطلب بہت کوشش کیا کریں اس کو تیرنے کے لیے کیوں کہ یہ بہت بے حد اچھی چیز ہے